में न आर्टीफिशल जवै्लरी न आनलाइन मंगवाई पर एह् ई मेरा बड़ा ई गंदा ऐक्सपिरियंस रेहा ते दसदे कुछ ते भेजदे कुछ इ'यां फोटो ते बड़ियां शैल शैल इ'यां कि एह् सस्ता इन्ना डिस्काऊट एट्टी प्रसैंट डिस्काऊंट चला जेल्लै ई में चेन जेह्ड़ी मंगवाई जेल्लै ई डब्बी चू बाह्र कड्ढेआ मेरा लाकेट कुदै चली आ चेन कुदै चली एई चेन टुटी ऐ गेई ते में रिंगस मंगवाइयां उब्भी इयां बेकार गै निकली ते मेरा कोई अच्छा ऐक्सपिरियंस निं रेहा ऐ आर्टीफिशल ज्वैलरी मंगवाने दा आनलाइन इ'यां गै पैसे वेस्ट कीते मैं अच्छा हा कि इत्थूं दा कुदूं लेई लैदी दुकान ओह् ठीक रौह्ना हा